ہندوستان کی تاریخ کی جب بات آتی ہے تو اس کی تاریخیں تو بہت پرانی ہیں مغلیہ لوگوں نے اس پر کئی سال تک حکومت کی پھر اس کے بعد انگریزوں کا قضہ ہو گیا پھر دھیرے دھیرے ہمارے دیش کے ویروں نے ٹھان لیا کہ ہم کو ہمارے دیش کو آزاد کرانا ہے اس کے لیے بہت سارے لوگوں بے موت مارے گئے ان کو پھانسی دی گئی وہ بے چارے صرف اپنی آزادی کے لیے اپنی جان پر کھیل گئے ان میں سے بہت سارے لوگوں جیسے بھگت سنگھ چندر شیکھر آزاد مہاتما گاندھی پنڈت جواہر لعل نہرو یہ سب وہ نام ہے جنھوں نے آزادی کے لیے انگریزوں سے جنگ لڑی